ओतऽ जेबय

उ तऽ अपनेके होटलमे की सब छै

नहि ई केना छै उह हूँ हूँ हूँ शाही पनीर

केत्ते उ बस ओइसँ आगू तन्दूरी रोटी चापू चुल्हामे जलय छै तहन दाम किया जेनरल बरहेलियै तऽ तीन सओ रुपैयो ओ रोटी छै सब लेत आगुओ आओर सस्तावला एकर आगू कोनो सस्ता तहन आब जे छै ओतबेपर मे जे सामान छै सस्तावला उ पैक कऽ कए ऑर्डर कऽ दियौ की सब ऑर्डर करबय शाही पनीर तन्दूरी रोटी देखियौ ओकर दाम कतेक बिल बता देब उ घरपर भेजबाक छै

आओर ओतबे तीन टा चीज तीन टा चीज बुक कऽ देबय घरपर पहुँचा देबय पैसा लए लेब आबि जाउ पैसा लए जेबय तऽ ने आसान होतय ठीक